वाश कि'यां करदे न अस कपड़े जि'यां कि नार्मली कपड़े जिस टाइम अस धोन्ने आं ते अगर तुस बहुत गंदा मौसम ऐ मतलब गर्मी आह्ला मौसम ऐ ते केईं बारी केह् होंदा कपड़ा बाह्र रेड़ो दवारी उप्पर जां जिस टाइम रस्सी उप्पर रेड़ो उसी केह् होंदा ऐ कपड़े दा ना रंग निकली जंदा ऐ बड़ी बार होए दा साढ़ै कन्नै कोई नमां कपड़े आह्न्ने दा नमां कपड़ा छड्डो पैंट आह्न्नी कोई नमीं बाह्र जाना पैंट रेड़नी ते पैंट जिस टाइम पैंट शामी अंदर आह्न्नी पैंट दा रंग सारा उड्डी दा होना ते केईं बारी न बड़ा गंदा ऐक्सपिरियंस रेहा ऐ कपड़े धोन आह्ला केईं बारी केह् करना कपड़े धोने कपड़े धोंदे टाइम रंग निकली जाना कपड़े चलो ठीक ऐ कपड़े धोई ले हून रेड़ने न रेड़ने बारी केह् होंदा जदूं बरखा होंदी अदूं बाह्र रेड़ो कपड़े सुकदे निं धुप्प च रेड़ो कपड़ा खराब होई जंदा केईं बारी कि'यां फकोने दा बी डर होंदा कि फकोए निं तफान होए कपड़ा बाह्र निं रेड़ी सकने फिर अस केह् करने आं जदूं गर्मियें च जिस टाइम कपड़े शपड़े धोने बाह्र धुप्प लग्गी दी ऐ बूह्टे खल्ल रेड़ी ओड़ने बूह्टे दी टाल्लियें उप्पर रेड़ूड़ ने कि हां भाई छां च रौह्न कपड़े छां च रेड़ ने जिस टाइम कदें बरखा ब'रै दी होनी ते केह् करना कपड़े चुक्कने ते अंदर कमरें च जाइयै रेड़ी ओड़ने बैड्डै उप्पर रेड़ी ओड़ने सोफे उप्पर रेड़ी ओड़ने लमारी उप्पर रेड़ी ओड़ने फिर ओह्दे बाद केईं बारी तफान चला दे होऐ ते कपड़े केह् होंदा न हुक्क होंदी ही अज्ज बी होंदियां न हुक्कां हुक्कां लानियां केईं बारी इन्ना गंदा तफान चलदा हा की खाल्ली रस्सी बी लेई जंदा हा तफान कन्नै इन्ना गंदा तफान चलदा हा ते केह् करने कपड़े चुक्कने अंदर रेड़ने अंदर दरोआजे कन्नै रेड़ने ते ओह् कि'यां अंदर बी हवा चलदी ही दरोआजे कन्नै बन्नने बन्नने कि'यां गंढ़ मारी ओड़नी अगर शर्ट ऐ शर्ट दियें बाह्में ई दौनें ई गंढ मारी ओड़नी दरोआजे दे बिच्चूं फिर कपड़े कपड़े रेड़ने कपड़े रेड़ने उं'दे उप्पर कोई कुसै उप्पर प्रैस्स रक्खी ओड़नी कुसै उप्पर डूंह्गा रक्खी ओड़ना भरे दा कुसै उप्पर गद्दियां रक्खी ओड़नियां इ'यां करी कपड़े रक्खने बड़ी बार मतलब इ'यां होए दा ऐ ते जेह्ड़ा पानी ऐ पानी कि'यां रोकना जिस टैम तुस कपड़े धोंदे ओ हून तुसें ई पता ऐ वाशिंग मशीन लाई दी ऐ वाशिंग मशीन च केह् होंदा कि पानी लगदा पर इक्को बारी पानी च ना सारे कपड़े धुली जंदे इ'यां तुस हत्थै कन्नै कपड़े धोआ दे ओ जिस टैम तुस कपड़े धोंदे ओ दो बाल्टियां रक्खो इक च मंडदे जाओ इक च इक च धोंदे जाओ ते इक च इ'यां सर्फ च घोलियै पांदे जाओ बड़ी बारी में दिक्खेआ किश होंदे केह् करदे ब्रश करा दे होंदे ते वाश बेसन दा नलका खुल्ला छोड़ी ओड़दे तुस ब्रश करा दे ओ ब्रश थोह्ड़ा जेहा गिल्ला करो इक ग्लासै च पानी लैओ ब्रश करो मुहं शुहं धो ते निकली जाओ बड़े सारे तरीके होंदे पानियै रोकने दे मतलब बेस्ट कोला रोकने दा ते कपड़े आह्ली जेह्ड़ी गल्ल ऐ ओह् ते बड़े हास्से आह्ली में किन्नियां गल्लां करां थुआढ़े कन्नै मिगी समझ आपूं निं आवै दा जिसलै में क्वश्चन पढ़ेआ ते दमाकै च बड़ा सारा किश आया ओह् चीज होई ओह् चीज केईं बारी केह् होंदा कपड़े बाह्र रेड़नें असें ते इक बारी मेरी मम्मी नै अपने कपड़े रेड़े बाह्र ते मेरी मम्मी दी शर्ट हवा कन्नै उड्डियै परले म्हल्ले जाइयै डिग्गी ते अस डरी गे असें आखेआ कोई चोरी करी गेआ बड़ी बारी स्यापा होंदा हा जदूं जदूं कोई मौसम खराब होना ते अदूं कपड़े धोन दा स्यापा होंदा अजकल ते बड़ी सारी चीजां आई दियां हून वाशिंग मशीन आई दी भाई कपड़े धो ते धो सुक्की बी जंदे न ओह्दे च दो मिंट बाह्र धुप्पा रेड़ो दो मिंट च कपड़ा त्यार कपड़ा प्रैस्स प्रुस्स करियै बंदा टौह्र कड्ढियै निकली पौंदा पर पैह्ले इ'यां निं होंदा हा पराने जमाने च बड़ा स्यापा पौंदा हा ओह् खूह् उप्पर जाना कपड़े धोनें ई तवी उप्पर जाना नैह्रें उप्पर जाना बम्बी उप्पर जाना कपड़े धोनें ई कपड़े धोने फ्ही सैड़ उप्पर रेड़ने बट्टें उप्पर रेड़ने बट्टे बी गर्म होंदे हे खल्ला कपड़ा खराब होई जंदा हा बड़ी बार ऐक्सपिरियंस होए दा बड़ा शैल बी बड़ा हा मौजू बी बनांदा हा ते मतलब गुस्सा बी बड़ा चढ़दा हा जिस टैम मौसम खराब होंदा ते पानी दे रोकने दे बड़े पानी रोकने दे बड़े तरीके न पानी घट्ट तों घट्ट यूज करो